جی میں نے جیسا کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں نے ایک وقت پر ناول پڑھنا شروع کیا تھا جو کہ بہت اسٹارٹ میں اور اس کی اسٹوری جو تھی مختلف سینس چل رہے تھے جس کی وجہ سے مجھے وہ پسند نہیں آ رہی تھی پھر آگے پہنچ کر جو تمام کہانیاں ایک ساتھ ملتی ہیں تو اس پر مجھے بہت زیادہ پسند آنے لگی اور اس میں اہم چیز مجھے کیا پسند آئی کہ اس میں جو مین کیریکٹر ہے اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور کیا چیز اسے بدلتی ہے وہ اور اس کا ایڈونچر اس کی ایڈونچرس لائف یہ بہت زیادہ مجھے پسند آئی اور اسی نے میرا ذہن بدلا